डोगरी दी मदद कन्नै अस एह् करदे कि जेह्के साढ़े ताहीं दे लोकल डोगरा न ते अस आपस बिच मतलब कि जेह्दे च ओह् कम्युनिकेट करदे अस इक दूऐ कन्नै मतलब अस गल्ल करदे ते अपना इक मतलब स्हेई तरीके कन्नै इक दुऐ कन्नै जेह्का मतलब रिलेशन बनांदे मतलब ओह्दे ने केह् होंदा कि मतलब अस इक दूऐ ई मतलब समझी सकदे कि ओह् कु'न कि'न्नी प्रॉब्लम बिच ऐ जां अगर इक दूऐ कन्नै मतलब हेल्प मदद करी सकदे ते एह्दे मूजब अस मतलब एह् बी दिक्खदे कि मतलब जेह्के साढ़े अपने बंदे न तां अस मतलब ओह् साढ़ी गल्ला मतलब साढ़े बारे च केह् सोचदे अस इक दूऐ कन्नै मतलब एह्दे थ्रू मतलब गल्ल चीत करी रेह् इक दूऐ नै मतलब मदद करांदे डोगरी लैंग्वेज इक ऐसी लैंग्वेज ऐ जेह्की मतलब लोकल एरिया बिच यूज़ होने आह्ली लैंग्वेज ऐ एह् एह्दे थ्रू अस मतलब अपना अपना इक दूऐ कन्नै रिश्ता जेह्ड़ा ऐ ओह् मजबूत करदे एह्दे नै अस मतलब एह् सिक्खदे कि मतलब जेह्की एह् साढ़े डोगरें दी एह् मतलब इक मतलब टंग लैंग्वेज़ ऐ ते एह्दे थ्रू मतलब अस इक दूऐ कन्नै कम्युनिकेट करदे गै न मगर न्हाड़े चलदे अस होर बी दिक्खदे मतलब अपने मतलब जेह्की साढ़ी अपनी फैमली ऐ तां अस मतलब इक दुए कन्नै बी मतलब इ'यै लैंग्वेज़ यूज़ करदे ते एह्दे कन्नै साढ़ी मतलब स्किल जेह्की ऐ तां ओह् इंप्रूव होई जंदी होर जेह्के मतलब अस बाह्र जाइयै कुदै अगर बाह्र जंदे तां एह्दे नै असें ई फील होंदा कि मतलब अस डोगरे ते डोगरे आं मगर असें अपनी लैंग्वेज़ गी लेइयै अग्गें बी मतलब बढ़ाना चाहिदा मतलब अपनी लैंग्वेज गी असें मतलब अग्गें बी कम्म औंदी एह् लैंग्वेज़ जेह्की ऐ तां एह् साढ़ी मतलब मरने तक साढ़े ओह् आखदे कि मदर फार्म टंग विद ते इसी अस मतलब ते साढ़ी मतलब मात्तर लैंग्वेज़ बनी जंदी ऐ जैलूं तक अस मरदे निं